सोचो पैह्ले अस जेह्की साढ़ी डोगरी लैंग्वेज ऐ इसी भाशा गी बड़ियां प्रा बड़ियां गै मुश्कलां सामना करना पौंदा लोक साढ़ी डो डोगरी गी ऐ बड़ी गै साफ शुद्ध साफ डोगरी ऐ मिट्ठी भाशा साढ़ी बोलने च बी कोई ओह् नी ऐ दुख अवा लोक हून थोह्ड़ा डोगरी गी पन्छान लग्गे साढ़े डोगरें दी शान ऐ डोगरी भाशा इ'यां डोगरें दी शान जियां डोगरें दी शान बक्खरी इ'यां डोगरें दी भाशा बी बक्खरी ऐ ते डोगरी ऐ बडी मिट्ठी ऐ भाशा जिसलै तुस बोलो ना तां तुसें आपूं गै आखना के डोगरें दी किन्नी शैल भाशा ऐ डोगरी इसी मुश इसी कोई चैंलेज नेईं फे फे केह् चैंलेज होना इसी सारे लोक समझी जंदे बोलने बी अच्छी जियां डोगरे अच्छे उयां गै डोगरी बी अच्छी डोगरी दियां बी केईं केईं किस्मां न कोई प्हाड़ी डोगरी कोई दूई डोगरी डोगरें दियां सभां बी बक्खरियां होंदियां डोगरे जेह्के डोगरे होंदे हे उंदियां सभां बी होंदियां हियां ओह्दे च डोगरी दे केईं प्रोग्राम बनांदे हे ओह्दे च डोगरी गै डोगरी होंदी ही डोगरी जियां डोगरे किट्ठे होंदे तां उ'यां गै डोगरी बी सारें जोड़दी जियां डोगरे जोड़दे लोकें ई इ'यां गै डोगरी दी शान ऐ जेह्की ओह् बक्खरी ऐ गलाने बी अवाज डोगरी अवाज ही मिट्ठी इन्नी ऐ बड़ी गै शैल डोगरी होंदी लोकें बस सोचने समझने बी कोई मुश्कल नी औंदी हून तां सरकारै बी आखेआ हा कि जेह्की डोगरी ऐ उसी बी असें उसी बी डोगरी दी इक ओह् आख आफीशियल आखदे न के सरकार गलांदी ऐ कि असें डोगरी जेह्की लैंग भाशा इसी बी असें ओह् राश्ट्र भाशा बनाउनी ऐ साढ़ी बी ते फ्ही अस कताबां बी डोगरी च पढ़ी सकने स्कूल असें स्कूल पढ़ना होऐ ते डोगरी कताब बी ऐ इक ओह्दे च बी लोकें बड़ियां पढ़ाइयां कीतियां केइयें एम ए डग डोगरी च कीती इयां ते ऐ हून डोगरी दे थोह्ड़े थोह्ड़े मास्टर बी औंदे मास्टर बी लग्गे होंदे पढ़न पढ़ान पैह्ले पैह्लें थोह्ड़ा मुश्कल हा ब हून हून थोह्ड़ा असेंई डोगरी बी बड़ा ओ होआ दा